मैं पिछले साल अपने परिवार के साथ मनाली गया था मुझे ये काफ़ी खूबसूरत जगह लगी या इन रास्तों से आपको नदियाँ झरने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को भी मिलते हैं और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है और मैं मैंने यहाँ से यह सीखा कि यहाँ पे खूब चढ़ाई थी तो मैंने अपने अपने परिवार के साथ गया था तो मुझे ये लगा कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं अपने परिवार के साथ हम हमें इतना बड़ा रास्ता कब कट जाता है हमें कुछ पता ही नहीं लगता और यहाँ मैंने अपने डर पे भी खूब काबू पाया